हां मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को बगीचा लगाने में मदद करता हूं क्योंकि बगीचा लगाना मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है बगीचे में पेड़ लगाते हैं हरियाली आती है और वातावरण शुद्ध रहता है और काफ़ी हरियाली ठंडक रहती है उसमें तो बगीचा लगाने में पेड़ लगाए जाते हैं जिससे मुझे काफ़ी अनुभव और अच्छा लगता है और मैंने उसको टिप्स दी थीं कि इन पेड़ों में खाद दिया करो समय से पानी दिया करो और समय समय पर इनकी देखभाल करो और इनको इधर उधर से छांट दिया करो समय समय पर ताकि ये फ़ैलें नहीं और बढ़िया फल देंगे और बढ़िया टिप्स दी थीं मैंने की फलों को तोड़कर मंडी में ले जाया करो तो तुम्हें इनकम हो जाएगी इसलिए मैंने उनको काफ़ी अच्छे से समझाया और टिप्स दीं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उन्होंने बगीचा लगाया मैं भी बगीचा लगाने की सोच रहा था मुझसे पहले उसने लगा लिया तो मुझे उसकी मदद करते काफ़ी अच्छा लगता है और मैंने जिसकी अनुभ अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा